असांजे गोठ जा छोकिरा छोकिरी अलॻि अलॻि डांस में पाण में जुड़ी करे डांस कंदा आहिनि जीअं त लाॾा थी आहे छेॼ बि डांडिया थी वई हिप सभई डांस आहियां आहिनि त अलॻि अलॻि पर अॼुकल्ह जा छोकिरा छोकिरी पाण में मिली करे बि कंदा आहिनि ऐं हीउ तमामु सुठी बि लॻंदो आहे जय झूलेलाल